आं संनायखौ हबि रोखोमै लायो ओंखाम ओंख्रि गासिखौबो सङो न'आव आंनि न'खरा आंनि बिमा बिफा दं मोजां मोनो आं संनायखौ गोथाव मोनो बिसोरो जाबाय थानो लुगैयो मोजां मोनो ओंखाम ओंख्रि संनायखौ सबाय ओंख्रि दाउ बेदर सबाय अनद्ला दाउ अमा एवनाय अमा खाजि मैथा ना बिदि संनायखौ गोथाव मोनो आरो आं संनायखौ सबाय साम' गोथाव मोनथारो न'नि मानसिफ्रा औ माथो खालायनो जेब्लाबो संनांगौ जायो उफाय गैया बिमायाबो बुरि जाबाय आरो गथ'फ्राबो हौवासा जाबाय फिसायाबो डिउटिआव थाङो आं सङाब्ला बोरै जाबावनो ओंखायनो मोजाङै गोसो होनानै सङो आङो जाहोयो बिमा बुरिखौ बिफा बोरायखौ जाहोनाय जायो आरो गथ' गथायखौबो मोजाङै मोजाङै सङो बाखनायजायो बिसोरजों मोजां गोथाव जादों होननानै न'खरनि मानसिजों ओंखायनो बिसोरो मोजां मोनो जेब्लाबो जाबाय थानो लुगैयो बाया मोजां संनायखाय गोथाव मोनो टेस्टि मोनो स्वादिष्ट मोनो आं संनायखौ बिदिनो संबाय थानांगौ जायो मोजां मोजां रोखोम रोखोम ओंखाम ओंख्रि बिदिनो जायै लोङै गोजोनै थायो मोजां संब्लासो खुसि जायो न'खरनि मानसिफ्रा मोजां जायो देहा मोजां जायो मोजाङै संनानै जानांगौ जेब्लाबो साब सिखोन आरामनो मोजाङै मोजां सुनांगौ मैगं थाइगंफोरखौबो बेदरफोरखौबो रुगारनांगौ मोजाङै मोजाङै जानांगौ मोजाङै एवनांगौ मोजाङै मोजाङै जाजोबनांगौ गासिबखौबो मोजाङै संनांगौ बिदिनो जायो आरो